बिदिनो आलासि फैयोबा बोरै बुजायनांगौ बे आलासिखौ होनांगौ चेयार तेबोल बनानै होबाय साहा फुदुंना होबाय बिदिनो दै अर होग्रोबाय दै होनानै गय जाहोबाय आरो आलासि फैनानै बिदिनो मानो फैयामोन आलासिआ खोथा बाथ्रा सोनग्रोबाय ओंखाम जालांनाय जालांयिखौ सोंबाय ओंखाम जालांगोना जालाङा जालाङोबा संसै ना बेदर दाउ जायो ना अमा बेदर जायो ना जायो अबेखौ जायो संनानै होगोन दाउ जायाबा ना संगोन ना जायाबा बेदर संगोन दालि दुलि जहल संनानै होगोन बेजों बेदर भाजा संनानै बिदिनो मानो थाखाय फैयामोन आलासिआ मा खबर लानानै फैयामोन मानोथाखाय आंसे मा खबर लानानै फैदोंमोन बेखौ आंनो खोथालां

गोथौ खबर मोनाबा दुखु मोनो मा दुखु मा मा खबर लाननो फैनानै बिदि सिरि दुखुथिया थाफैनाय मानो थाखाय मोजां मोजां खोन्था जायै लोंयै ओंखारलां लासैनो जायै लोंयै आंखारलांनानै ओमफ्राय मोजाङै थां गोबावजों खनसे फैनाय हर थानो हागोन लासैनो थां एसेजोंनो हाखु दाखु फैनानै थांनो नाङा मोजां खबर लालायनांगौ ज' ज' मोखां नायलायनानै जाथिफोरखौ रायथिलायनानै लानांगौ आह